اتر پردیش میں بہت سارے قانون بنائے گئے ہیں جیسے کہ یہ بہت سارے لوگ مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مزدوری پہ لگا دیتے ہیں تو یہ اٹھارہ سال سے نیچے کے لگانے لگے اس کے اندر قانونی قانونی جرم ہے کہ اٹھارہ سے نیچے کی عمر کا بچہ کوئی کام نہیں سیکھے گا وہ سال وہ بس پڑھے گا لکھے گا تو اس لیے یہ قانون بہتر بنا رکھے ہیں تو یہ اس میں یہ بھی چاہیے کہ بہت سے لوگوں کی تنخواہ روک لیتے ہیں کوئی غریب سمجھ کے نہیں دیتا ہے تو قانون یہ بھی بنانا چاہیے کہ کوئی تنخواہ روکے گا تو اس پہ بھی کیس ہوئے گا یہ تو جرم ہونا چاہیے قانونی تو بہت یہ سب ٹھیک ہونا چاہیے نوکری کا بھی انتظام کر رکھا ہے لیکن یہ جو پیسے روک لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی قانونی جرم ہونا چاہیے کہ یہ تو انہوں نے قانونی جرم کرا ہے